हा जय झूलेलाल मूंखे तव्हांजो नंबर मुंहिंजे भाउ ॾिनो आहे मूंखे वज्रेश्वरी वञिणो होयो टीनि ॾींहंनि जे लाइ न मूंखे केब बुक कराइणी आहे चारि माण्हू आहियूं हा हा हा अच्छा असांखे सुभाणे या परींहं ताईं त निकिरणो ई आहे हा हा अच्छा त हूअ तव्हांजो ॿ हज़ार में अच्छा त हुते असां टे ॾींहं रहंदासीं त पोइ तव्हांजो टीनि ॾींहुंनि जो घणो थींदो भुज हा हा हा

अच्छा त असांखे पुॼा खां पोइ थोरो काॾहें ॿाहिरि वञिणो आहे त तव्हां उहो हुन में ई आहे की हुन सॼा अलॻि सां वठंदव हा

अच्छा अच्छा पोइ त अच्छा सिन्धी ॾींदुव ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ तव्हां हिन ही खणंदव किथां असांखे असां सभु हाणे वञूं था हा हा निकिर हा त अच्छा अच्छा त तव्हांं असां हा हा पोइ तव्हां असां अगरि मां घर में ॻाल्हायां थी पेई ॿुधाया थी पेई त तव्हां असांखे खणंदव किथां हितां ओटी असां त हिते उहो टे नंबर ओटी में रहंदा आहियूं हुतां ई पिक कंदो ऐं उते ही छॾिंदो पोइ असां पहिरियों वेया हुआसीं न ॿिएं हंदि विया हुआसीं पर उहो ड्राइवर सुठो असांखे न मिलियो हुओ किटिपिटियो हुओ हा हा बसि अच्छा बसि किटिपिटि वारो न हुजे ठीकु आहे पोइ थोरो घटि न कंदव छा

ठीकु आहे न त

पक पक मां हिन नंबर ते तव्हांखे ॿुधायांव थी पेई थी सघे त सुभाणे ॿारहें बजे ठीकु आहे ठीकु आहे हा